जुमाय लोंनाय मानसिफ्राथ' बहुद दं जोंनि बे भैरबखुन्द'आव ए बेराद सोरबा सोरबा लोंनानै न'खराव अयथासार खालामो बिसि फिसा फोरजों बिदिनो आरो बाहेरावबो दुम दाखाल खालामो बिदिनो आरो बेमार जाबाथाय ट्रिटमेन्ट खालामनो हाया बिदिनो सोरबा सोरबा मुलि मोनजाया मा मोनजाया बिदिनो गोमोरलाङो आरो सोरबा सोरबानि न'खराव बेफोरो फोसाबनो हायो सोरबा फोसाबनो हाया बिदिनो गोमोरलांनाय जायो आरो सुगार बेमार दं प्रेसार बेमार दं सोरबा सोरबा एक्सिदेन्ट जानानैनो थैबाय बहुदनो आरो बिदिनो मा होनगोन जुमाय लोंनानैबो थैनाय दङ बेमार जानानैबो थैनाय दङ बहुद बिदिनो आरो बेमार जानानै आथिं आखाय माबानानैबो दङ बिदिनो बिदिनो थैबाय जोंनि गामियावबो सानै साथामसो बेबायदिनो जुमाय लोंना जखम जाना थैनाय दं सोरबा प्रेसारजों थैबाय सोरबा सुगारजों थैबाय बिदिनो आरो मा होनगोन लाङो हस्पिटालफ्राव बिदिनो ट्रिटमेन्ट खालामनो हाया हस्पिटालआवनो जिउ गोमोरनानै फैयो बिदिनो मा होनगोन आरो न'खरनि मानसिफ्रा बिदिनो सोरबा सोरनिबा न'खराव मोजाङै आबाद खालामनाय दं सोरबा आबाद खालाया बिदिनो बिमा बिफा बोराइ बुरै बेमार जानानै थानायखौ सोरबा नाया बिदिनो सोरबा आरो बिराद अनो नायो सोरनिबा न'खराव नाया गावनि खामानियाव बिजि जानानै थायो न'खराव जे बेमार दङ बेफोरखौ नायनो हायि जानानै थायो गावनि खामानिनि बिजिनि थाखाय सोरबा जौ लोंनानै माबा लोंनानैबो न'खरनि माबाफोरखौ नाया बहुद खस्थ' मोनो बिदिनो नाया लाबानो थायो खायसे आरो बोसोरसे गाहाम बेमाराव गोग्लैनानै थाबा न'खरनि मानसियाबो बेसे नायनो बिदि जालायलाङो थाखा फैसायाबो गैया जालाङो बेथिं बेमारखौ नायोब्ला बेमारजों थायोब्ला गाव गावबो खामानियाव ओंखारलांनो थांनो हानाय गैया जायो ना बेमारजोंसो थानो ना बाहेराव थांनानै खामानि मावहैनो बिदिसो जायो बहुद खस्थ' मोनो न'खराव बेमार थायोब्ला